जों बायदि रोखोमनि खेलाफोर गेलेयो न'आव जेरै काबादि मारबल पिट्टु थाखोमालायनाय बायदि बायदि आरो बायदि बायदि खेलाफोर दं फुटबल क्रिकेट बेफोरखौनो जों गेलेयो ज' ज'यै आरो गेलेनानै जोबोर मोजां नाङो आरो बायदि खेलाफोरखौ जों मबाइलावबो गेलेयो आरो गोदो गोदाय बांसिन जों ज' जयै काबादिखौ गेलेयोमोन आरो थाखोमालायनायखौ गेलेयोमोन बेफोरखौ गेलेनानै जों जोबोद मोजां नाङोमोन रंजानाय मोनोमोन गोबां ज' जयै गेलेबोदोंमोन